आजकल के बच्चे अत्यधिक स्किन पर टाइम बिता रहे हैं जिससे मोबाइल डेली मोबाइल चलाते रहते हैं लैपटॉप चलाते रहते हैं गेम खेलते रहते हैं तो उनकी आँखों पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है उनको चश्मा लग जाता है और माता पिता उन्हें बताते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है और आधे बच्चे ऐसे हैं जो सुनते नहीं हैं अपने माता पिता की माता पिता अपने काम में बीज़ी रहते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों पर उनको प्रेरित नहीं कर पाते खेल के प्रति तो उनको बताना चाहिए उनको जानकारी देना चाहिए खेल के प्रति हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी देना चाहिए वो बच्चे हैं दोस्तों के साथ ज़्यादातर स्किन पर टाइम बिताते हैं उनका खेल के बारे में बताते नहीं हैं उनके खेल से संबंधित उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है जिससे कि उनको प्रेरित मिले हर चीज़ में अगर उनको पता चले कि ये ये सेहत के लिए अच्छा है तुम्हारे आंगे चलने के अंगे आगे समय में अच्छा रहेगा उनको मज़ा आए उस चीज से तो खेल के प्रति हर चीज में उनको ये बताना चाहिए कि इस ये चीज करिए उससे आपको अच्छा महसूस होगा अच्छा फिजिकल फिटनेस है ये